पेहरीं जून उणिवीह सौ उणहठ अठ मेई उणिवीह सौ सठि सत्रहं डिसम्बर उणिवीह सौ अठासी चारि जून उणिवीह सौ नवे अरिड़हं अप्रैल उणिवीह सौ सतासी